जोंनि खाथियाव देहा फाहामसालिया गंनै दङ मोनसेया जाहैबाय माने आराय किल'मिटार गोजानाव दङ मोनसेया जाहैबाय फास किल'मिटार जायगायाव दङ नाथाय देहा फाहामसालि थांनाय जेखिनि लामा लामानि जिखिनि कमिउनिकेसनफ्रा माने जाबायदि जानांगौमोन बेफोरबायदि जायाखै जायनि खारनाव पेसेन्टफ्रा थांनायनि बेलायाव बा एम्बुलेन्स फाहामसालिनिफ्राय लाबोनायनि बेलायाव बा लांनायनि बेलायाव बस्तुआ जाबायदि समाव मोनफैनांगौ बिदि मोनफैया बा जाबायदि टायमाव पेसेन्टखौ लाङो बिदि लांनो हाया जायनि खारनाव पाब्लिकफ्रा बा पेसेन्टफ्रा खस्त' मोननांगौ जायो ओंखायनो जा कमिउनिकेसननि जा अबस्था बेयो जाहाथे मोजाङै जायो बा उनफ्राव जाहाथे बेखौ मावफुंनानै होयो बेखौनो जोङो खावलायबाय आरो जोङो